नमस्ते जी भैया बताएँ आपको लकड़ी चाहिए थी जी भैया अब आपको चाहिए कौन कौन सी आप यह बताइए फिर हम बताएँ आपको जी मिल जाएगी हाँ मिल जाएगा पटरा आपको छिलवाना पड़ेगा जी जी हम लकड़ी लकड़ी दे रहें आपको

यह यह नीम कच्ची नीम पड़ेगी चार सौ रुपये कुन्टल

जी जी हाँ मिल जाएगा वह भी

हाँ वह भी मिल जाएगा

हाँ मिल जाएगा वह भी

हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ

हाँ वह बढ़िया रहेगा वहाँ फ्रेम जी जी भैया बढ़िया वाला ही देंगे आपको हाँ हाँ हाँ हाँ वही बढ़िया वाला देंगे हाँ हैं नहीं नहीं वही बढ़िया वाला देंगे

जी जी

नहीं लकड़ी आप जो भी चाहेंगे सब मिल जाएगी हमारे पास कोई दिक़्क़त नहीं जो जी जी जब चाहिए हो तो आप बता देना ठीक है सर नमस्ते जी जी जी जी हाँ हाँ मिल जो भी लकड़ी चाहिए सब मिल जाएगी ठीक है नमस्ते